जीअं त असां काइ बि जॻहि घरु ज़मीन या दुकानु वठंदा आहियूं त उन्हनि लाइ असांखे कानूनी काग़ज़ातनि जो कमु कराइणो पवंदो आहे कानूनी कार्यवाही करणु तमामु ई ज़रूरी हूंदी आहे त उन लाइ असांखे जॾहिं असां जॻहि वठूं या विकणूं था त असांखे एग्रीमेंट ठाराइणी पवंदी आहे जंहिंमें वठंदड़ु ऐं ॾींदड़ु ॿिनिन इनजी सही हुजणु तमामु ज़रूरी हूंदी आहे हुननि में असां ॿिन जामननि जी बि सही वठंदा आहियूं ऐं उनखां पोइ उनजी नोटरी कराइणु बि ज़रूरी हूंदी आहे इहो पको कमु कराइ असां असां सां कॾहिं बि ठॻी न थी सघंदी आहे जे करे उन में कंहिंजो बि नुक़सानु न थींदो आहे